राजस्थान जा मुख्य कृषि उत्पाद आहिनि जीअं मोठे जो गेहूं दालूं मुख्य आहिनि ऐं तिलनि उत्पादन में राज्य ॿिए नम्बर ते आहे राजस्थान भारत में दालूं तिलहनि जीरा ऐं थूम जो ॿियो सभिनि खां वॾो उत्पादक आहे राज्य असां पंहिंजे ॾाॾनि नाननि खां पुछियो बि पंहिंजे वक़्ति खेती कीअं कंदा हुआ पहिरें में ऐं हाणे में खेती में ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे पहिरीं खेती भले घटि थींदी हुई पर फ़सल जी गुणवत्ता ऐं ॿीजनि जो चुनाव में पहिरीं जी खेती ऐं हाणे जी खेती में ॾाढो फ़र्क़ु आ हे उदाहरण लाइ अॼु कल्ह लौकी खाइण खां पोइ माण्हुनि खे पेट में सूरु थींदो आहे जॾहिं कि पहिरीं ईअं कान थींदो हो अॼु कल्ह लौकी जो आकार वॾो करण लाइ इंजेक्शन जो इस्तेमालु कंदा आहिनि